مئو میں تو چاول گیہوں کی فصلیں ہوتی ہیں یہاں مقامی معیشت اور کھانوں پہ مئو میں تو زیادہ کھانوں میں ہوتا ہے باقی کاروبار یہاں ساڑیوں کا ہے